हां हॅलो ओ म्हजें नांव सुनिता हय हांवें केल्ली ऑडर म्हाक फुलां जाय आशिल्ली एक लग्न आशिल्लें तीं ऑडर दिवपा लागून दिल्ली तुजी ऑडर दिल्ली तुका ऑडर ना ना तशीं नाका आमी आमी लग्ना डॅकोरेशनांक खंयची फुलां वापरता तीं जाय आशिल्लीं म्हाका आं आं

आं जल्बेरा म्हणटां तीं कसलीं फुलां आं तशीं आं तीं मेळटलीं कितलीं अशीं मेळटलीं म्हाका तांबडो कलर जाय आसलो तांबडो आसा आं तशें आं म्हाक जाल्यार न्हू तांबडो आनी धवी हे कर आं हय हय दोनी सायडीचायन वाज दवरतलीं एक एक तर तेका तुमी कसलीं अशीं फुलां लोकांक बी दिताय वाजान घालपाक हां धवी बरीं दिसतलीं न्ही हां आता सद्दां बरोवन घे आनी म्हाक तेंचें पयशें बी कशें तें सांग कशें किलो बी कशें आसा तें सांग म्हाका तीं जल्बेरां आनी धवीची तीं वाजा घालताय तीं म्हाका तीं एक वीस किलो अशीं जाय जल्बेरा एक किल्लांक साठ येतली न्हूं पावतलीं न्हूं आं आनी तांचे कितलें जातले आं टोटल धा हजार जातले आं आं बरें बरें